बेगूसरायमे खेलैके मैदान गाँधी मैदान छै बेगूसरायमे जइसे पूजा होल बेगूसरायमे मनोरञ्जन भी छै किछु करै पड़ै छै लोक नाटक भी छै बेगूसरायमे बेगूसरायमे बेगूसरायमे जे स्थानीय खेलसब छै लोकप्रिय लोक छै नाटक भी होइ छै बेगूसरायमे खेलैकुदै भी अथीवला काम होइ छै बेगूसरायमे मनोरञ्जनके एकसे एक अथी बनाएल छै लोक खेलै धुपै छै अपना समाज परिवार सब रहै छै आओर बेगूसरायमे स्थानीय खेल छेबे करै सगरे रेस्ट जेना मन्दिर छै बेगूसरायमे सड़क हइ तऽ नमहर नमहर बनाएल ओवरब्रिज हेबे करै सब हइ एकसे एक मॉल कहै छै मॉलो आओर छै शहरमे दोकान भी एकसे एक छै एकसे एक डाकटर भी रहै छै बेगूसरायमे नाटक भी होइ छै बेगूसरायमे सगरे मेला समय समयपर भी लगै छै जेना दशहरा भेलै सब बनै हइ दुरगाजी कालीजी सब बनै छै लोक देखै उखैले गेल नाटक होल नाटक देखैले जाइ छिए हमे आओर सगरे घुमै फिरैवला भी जगह छै सड़क एकसे एक बनाएल छै ओवरब्रिज भी बनलै हँ एन्ने एहिठाम हॉस्पिटल भी नमहर नमहर छै खेलैके भी एकसे एक जगह छै बेगूसरायमे जइसे बिहुटा जाइ छी कभी कभी देखै उखैले ओसब मिलिके गेलहुँ तऽ दुरगाजी देखैले कभी तऽ कभी नाटक देखैले गेलहुँ मनोरञ्जन कभी कभी घुमै फिरैले गेलहुँ बेगुसरायमे टाउनशिप छै बेगुसरायमे हुएवला बी एम पी भेलै हवाइ अड्डा भेलै ईसबमे गेलहुँ हमे आओर घुमै फिरैले साँझके भोरके कखनहु एन्ने ओन्ने घुमै टहलैले गेलहुँ स्टेशन भी छेबे करै बेगूसरायमे आओर आओर छै मन्दिर भी छेबे करै घुमैले पार्क भी छै एन्ने नौलक्खा भी छै ईसब लोक देखै उखै गेलहुँ समय समयसे सबकिछु ओना मेला उला लागै छै आओर नाटक तऽ होबे करै छै दिनकर भवनमे कभी कभी होल तऽ गेलहुँ देखै उखैले हइ वएह लोकसभ सब होइ छै सब स्टेशन भी छै रेलगाड़िओ भी बेगूसरायमे चलै छै टाउनशिप बी एम पी थाना भी छै सबकिछु छै सभगोटा जाइ छिए देखलहुँ उखलहुँ सबकिछु घुमैत फिरैत साँझ भोर अपना छै जे एकसे एक चीज छै बेगूसरायमे देखैवलाएकसे एक मॉल फल्लाँ चिल्लाँ सिनेमाहॉल वएहसब देखलहुँ दुइ चारि गो सिनेमाहॉल बन्द भै गेलै दुइ चारि गो चालू छै अभी ओ बितल देखाएल जाइ छै ओहिजाँ देखलहुँ उखलहुँ मनोरञ्जन छै सुबह शामके भी नाटक होबे करै छै निश्चिते छै बेगूसरायमे खेल भी होइ छै टाउनशिपमे गाँधी मैदानमे ईसबमे खेलैले भी जाइ छै लोक आबै छिए इएहसब खेलै धुपै देखै उखैले सबकिछु हैए दुरगा पूजा छठि पूजा सबकिछु बेगुसरायमे सबकिछु छै हॉस्पिटल भी छै नया चीज सबकिछु